आमी जर भारताचो विचार जर करीत जाल्यार अशें बरेंच विशय जे आसा जे ओपनली आमी उलोवंक शकाना किंवा सांगूंक शकाना एक सगळ्यात मोठो विशय जो आसा तो म्हणजे आमी जर आमच्या धर्मा बद्दल जर कितें उलयत किंवां धर्म कितें सांगता हें जर आमी जर पळयत आनी तें जर आमी मोठ्या प्रमाणान जर लोकाक सांगपाक लागले लोकांक अशें दिसता की वो सांगता कितें चुकीचें कारण आजुनीय आमी जर पळयत जाल्या भारतान धर्म किंवा धर्मा शिवाय खंयच्योच गजाली ह्यो जायना अशें म्हाका दिसता